में तुसेंई गलाना चाहन्नां ऐ कि मिकी दौड़ने दा बचपन चा गै बड़ा शौक हा कि कि जेह्की साढ़ी जेह्का साढ़ा घर ऐ ओह् साढ़ी उत्थें हट्टियै कोला बड़ी दूर ऐ ते कोई जि'यां अगर साढ़े घर कोई रिश्तेदार बगैरा कोई बी आई जंदा ते केह् करदे घरैआह्ले किश अगर समान नेईं होऐ ते आखदे कि दौड़ियै जाओ लेई आओ ते ओह् दौड़ने उस बेल्लै केह् होंदा कि जिसलै अस जल्दबाजी च दौड़ने आं नोहाड़े कन्नै केईं बारी मतलब कि बंदे गी ठेड्डा लग्गी जंदा बंदा गिरी जंदा लत्तै गी लग्गी जंदी जां इक बारी केह् होएया कि मतलब कि दौड़ा दा हा इक बारी केह् होएया कि अ'ऊं दौड़ा दा हा कि नोहाड़े नै केह् होएया कि मिकी ठेड्डा लग्गी गेआ ठेड्डा लग्गने नै मिकी मतलब कि बड़ी ज्यादा लग्गी जेह्दे कन्नै मतलब मिकी गोड्डे लग्गी होर घरेै घरैआह्ले गी में नेईं सनाया कि कि मिकी पता हा अगर में घरैआह्ले गी सनांदा हा में ते घरैआह्लें मिकी गालियां कड्ढनियां हियां ते उस रनिंग दे कारण कि अज्ज बी में रनिंग करा ना रनिंग कन्नै इक एह् ऐ कि लत्तै गी जेह्का साढ़ा लत्तां जेह्कियां ओह् मजबूत होन्दियां उंदे च दम ज्यादा पौंदा रनिंग करने कन्नै ते मतलब कि रनिंग में हून बी करना थोह्ड़े चिर पैह्ले बरसांती दिनै आखदे न कि रनिंग नेईं करनी चाहिदी लेकिन में बरसांती दिनै रनिंग करा दा हा ते मेरा केह् होएया पैर पुट्ठा भज्जी गेआ पैर पुट्ठा भज्जने दे कारण केह् होएया कि मतलब कि मेरा पैर जेह्का हा ओह् सुज्जी गेआ बड्ड ते घरैआह्ले केह् कीता फ्ही में घरैआह्लें सनाना गै पेआ कि मिकी लग्गी दी ऐ घरैआह्लें केह् कीता देसी जड़ी बूटियां बनाइयां कोई कुट्टियां किश जड़ी बूटियां ओह् जाइयै मेरे पैरे लाइयां ते पैर शैल करियै बन्नेआ ते नोहाड़े बाद च मतलब कि थोह्ड़े कोई दस पंदरा दिनें धोड़ी मेरा पैर बिल्कुल ठीक होई गेआ एह् ऐ कि रनिंग करना बी जरूरी ऐ अज्ज दे जमाने च कि किश लोक ऐसे न कि जेह्के मतलब कि घर गै लेटे दे रौंह्न्दे कोई बी कम्म नी करदे लेकिन जिसलै उ'ने थोह्ड़े चिर चलना होवै ते उनें साह् चढ़ी जंदा लेक असें रनिंग बी जरुरी करनी चाहिदी रनिंग नेईं ते चलो चलना ते जरूरी गै चाहिदा शैह्रें च ते लोक अज्ज्कल भलेआं बी नेईं चलदे न ग्रांऽ च चलो फ्ही थोह्ड़ा बोह्त कम्म करदे न लोक कोई खेत्तरें च कम्म करा दा कोई पैदल जाया करदा कोई किश करा करदा लेकिन शैह्रें च लोक ते सिर्फ अज्ज्कल एह् करदे न कि खांदे पींदे ते बस सेई जंदे न